राश्ट्रीय शिक्षा नीति दो ज्हार बीह् दे दे तैह्त स्टेम एजुकेशन दे उप्पर बड़ा जोर पाया गेआ ऐ ते अजें तक जेह्के स्कूलें च जेह्की शिक्षा दित्ती जा दी बच्चें गी उस शिक्षा च बच्चें गी थ्यूरी दा ते सारे कुछ आंदा लेकिन ओह्दा असेंगी यथार्थ च ओह्दा असली रोजमर्रा दी जिन्दगी च कि'यां प्रयोग करना ऐ ओह्दा बच्चें गी किश मता थौह् ठकाना नेईं होंदा किश मता नेईं होंदा इस्सै चीज गी सामनै रखदे होई स्टेम एजुकेशन गी बड़ा प्रोत्साहित कीता जा दा इस उम्मीद कन्नै इस आशा कन्नै के जो बच्चे पढ़न गे उसी ओह् अप्लाई बी करन गे ते उसी अपनी ब्यवाहरक जिन्दगी च उसी दिक्खन गे कि जो उं'दी कताबें च लिखे दा ऐ ओह् रोजमर्रा दी जिन्दगी च उं'दे सामनै रू बरू कि'यां होआ दा ऐ ते ओह्दे कन्नै इक ते बच्चें दा जेह्का अपना जेह्का कांफिडैंस ऐ ओह् बी बधी जंदा ते प्लस उं'दी क्लास च थोह्ड़ी रूचि बी बधदी ऐ कि हां भाई जो अस पढ़ा दे आं ओह् अग्गें कुतै कम्म बी आना ऐ ते ओह्दे कन्नै स्कूल गी बी फायदा होंदा कि जो उं'दा छे घैंटे दा जेह्का समें ऐ ओह्दे च बच्चा स्हेई कुछ मूल्य सिक्खियै उत्थूं जंदा ऐ ते टीचर गी बी टीचर जेह्के अध्यापक उत्थें पढ़ा दे होंदे उ'नेंगी बी लगदा कि हां भाई जो असें पढ़ाया ओह् कुसै अर्थ लग्गेआ ऐ ते साढ़े इत्थें लाह्के च स्टेम एजुकेशन जेह्की ऐ ओह् हालांके दो ज्हार बीह् दे बाद ते अपेक्षा ऐ कि हां भाई सारे स्कूल इसी इंपलिमैंट करी लैन लेकिन बल्लें बल्लें होंदे होंदे द'ऊं त्र'ऊं साल्लें च अज्ज दी डेट च दिक्खेआ जाए ते बड़े सारे स्कूलें इसी कुसै ना कुसै सरूप च इसी अपनाई लैते दा ऐ किश ते सरकारी स्कूल न ते किश जेह्के न कोई बिशेश संस्था चला दियां न उं'दे च ते सिद्ध सिद्धा ए टी ऐल जिसी अटल टिंक्रिंग लैब आखदे न ओह्दे सरूप च ते ओह्दे अन्तर्गत स्टेम एजुकेशन बच्चें गी दित्ती जावा दी ऐ लेकिन सारें स्कूलें कोल इन्ना सरमाया अजें ऐसी ओह् ऐक्सपटीस जिसी आक्खो ऐसी कोई बिशेशता निं ऐ कि हां ऐसा कोई उं'दे कन्नै कोई कंस्लटन नी जुड़े दे जो उनेंगी ओह् ए टी ऐल लैब जेह्की होंदी ऐ उसी इस्टैबलिश करने च स्थापत करने च उं'दी मदद करी सकन ते ओह् केह् करदे न ओह् फिर ओह् अपने सिरा पर मैनेज़मैंट स्कूल जेह्की मैनेज़मैंट होंदी ओह् अपने गै सिरा दे पर अपने अपने बलबूते उप्पर इक स्टेम दी लैब जां कुछ फैसलिटी उत्थें त्यार करने दी कोशश करदी ऐ ओह्दे च एह् दिक्खेआ गेआ कि मोबाइल दियां ऐप्स बगैरा बनानियां होन भामें निक्के मुट्टे खड़ौने बनाने होन भावें थ्री डी प्रिंटिंग करनी होऐ ते भावें कोई ड्रोन श्रोन जां इलैक्ट्रानिक सर्कट बनाना होऐ रबोट बनाने होन एह् अपनी अपनी समर्थ दे अनुसार बक्खरे बक्खरे स्कूलें च स्टेम दियां लैबस बगैरा बनी दियां न कुदै कुदै जित्थें ते ए टी ऐल ऐ जित्थें सरकारी हस्तक्षेप बिच्च होंदा ओह् ऐच आर डी तूं जां मनिस्टरी आफ ऐजूकेशन दी तरफ तूं उ'नेंगी जो इमदाद थ्होंदी ऐ जो मदद थ्होंदी ऐ स्हायता थ्होंदी ऐ ते ओह्दे तैह्त उं'दा करिकुलम बी उद्धरों गै नरधारत कीता जंदा कि इस करिकुलम दे अनुसार गै तुसें एजुकेशन तुसें देनी उ'ऐ सलेवस उं'दा आंदा ते उ'ऐ उ'नेंगी उत्थें पढ़ाना पौंदा लेकिन जेह्के बाकी दे स्कूल न जेह्के अपने सिरा दे उप्पर इ'यै नेहा अपने दम दे उप्पर इ'यै नेही लैब इस्टैबलिश करदे न उ'नें उ'नें स्कूलें गी थोह्ड़ी हारी फ्रीडम होंदी ऐ थोह्ड़ी अज़ादी होंदी ऐ अपने स्हाबा दा सिलेबस बनाई लैंदे न ते अपने स्हाबा दा ओह् करिकुलम चलांदे न खैर दोनों सरूपें च कुल मलाइयै फायदा जेह्का बच्चें गी होंदा बच्चें गी एह् फायदा होंदा कि इक ते उं'दा ध्यान मता लगदा पढ़ाई आह्ली बक्खी जो पढ़ा दे न ओह् कुत्थें अप्लाई होआ दा ओह् उ'नें प्रत्यक्ष जिसलै उ'नेंगी लभदा ते ओह् जेह्की खुशी ऐ उं'दे चेह्रे पर बच्चें दे चेह्रें उप्पर ओह् साफ प्रतक्ख लभदी ऐ दूआ एह् दिक्खेआ गेआ ऐ ऐसा डेटा बी ऐ साढ़े कोल स्कूलें दा कि जिस दिन हफ्ते च जिस दिन स्टेम दी क्लास होंदी ऐ उस दिन अटैंडैंस बाकियें दे मकाबले च मती होंदी ऐ ते जादा कोला जादा बच्चे स्टेम दी क्लास जिस दिन स्टेम दा पीरियड होग दो दो त्रै त्रै पीरियड किट्टे होंदे दित्ते दे जदूं स्टेम दी क्लास होग अदूं सारें कोले मती स्ट्रैंथ अदूं अटैडंस बड़ी हाई होंदी हां ओह्दे बाद दूए नंबर फिर गेम्स पीरियड जिस दिन होंदा उस दिन दी अटैडंस हाई होंदी ऐ बट स्टेम दी क्लास जित्थें जित्थें स्टेम एजुकेशन दित्ती जा दी उत्थें उत्थें स्टेम दी क्लास सारे दिन अटैडंस जेह्की ऐ हाज़री बच्चें दी सारें कोला मती होंदी ऐ तो एह् इ्क अच्छा रुझान ऐ इद्धरों एह् पता चला दा कि बच्चें गी ओह्दे कोला फायदा होआ दा बच्चे ओह्दे इंट्रैस्ट लै दे न रुचि अपनी व्यक्त करा दे न ते ओह् उ'नेंगी पसंद अवा दा ऐ उ'नेंगी स्कूल आना पसंद अवा दा ऐ दुई गल्ल एह् ऐ जित्थें थ्री डी प्रिंटर बगैरा होंदे लग्गे दे उत्थें बच्चे अपनी मर्जी दे कंपोनैंट आपे बनांदे न जो उ'नेंगी पार्ट चाहिदा जो उ'नेंई कोई शो पीस बनाना ऐ कोई टाय बनाना कोई खड़ौना बनाना ऐ ते जां कोई कंपोनैंट बनाना ऐओह् उसी थ्री डी प्रिंटर च आपें बनाई लैंदे न ओह्दे च बच्चें बड़ी खुशी होंदी सारें कोला मती बच्चें गी ओह्दे च खुशी होंदी भावें इक फुल्ल गै बनावा दे न ते भावें इक पैन स्टैंड गै बनावा दे न लेकिन जिसलै ओह् अप्पें कंप्यूटर च ओह्दी इनपुट दिंदे न ते फिर उसी स्टार्ट कमांड दिंदे न जिसलै थ्री डी प्रिंटर चलना शुरू होई जंदा ते ओह्दे बाद जेल्लै बच्चे उसी दिखदे न कि ओह् सरूप लै दा अपनी शक्ल लै दा इखत्यार करा दा ते फिर ओह्दे बाद उसी ओह् पेंट पूंट करियै जिसलै सामनै रखदे न ते ओह् जेह्की खुशी ऐ ओह् बच्चें दी नज़रें च सानूं साफ नज़र आंदी ऐ ते एह् इक बड़ा ही प्रेरणादायक इक अंग ऐ साढ़े शिक्षा प्रणाली दा स्टेम एजुकेशन भावें लेट आई ऐ लेकिन जदूं बी आई ऐ चलो चंगी गल्ल ऐ कि एह् आई ऐ ते एह्दे कोला उम्मीद कीती जा दी ऐ कि अग्गें जेह्के बच्चे होन गे ओह् अपनी पढ़ाई च मती रुचि रक्खन गे मती रुचि दर्शान गे उ'नेंगी पता होग कि जो क्लास च थ्यूरी दी क्लास च पढ़ा दे न ते ओह् अग्गैं जाइयै जिन्दगी च कु'त्थें कम्म आनी ऐ ते ओह् प्रैक्टिकली कु'त्थें कम्म आनी ऐ अज़ें तक ते जियां आखदे सिक्खने दे दो गै तरीके होंदे न जां जां राह् पेआ ते जां बाह् पेआ ते एह् जेह्के बच्चे हे नां राह् पौंदे हे ते नां बाह् पौंदे हे छड़ी थ्यूरी पढ़ियै कव्शन आंसर रट्टियै ते उत्थै मतेहानें च लिखी आंदे होंदे हे उ'नें बचैरें गी सिक्खने दा मौका नेईं हा थ्होंदा होर इक स्टेम एजुकेशन शुरू होई ऐ एह्दे थ्रू उ'नेंगी असली ज्ञान ते ओह्दी जेह्की ऐप्लिकेशन ऐ ओह्दी प्रैक्टिकल ओह्दा जेह्ड़ा पक्ख ऐ ओह् दिक्खने दा जिसलै मौका थ्होग ओह्दे कोला बड़ी जादा उम्मीद ऐ ते इ'यां मन्नेआ जा दा ऐ कि इनें बच्चें दी अग्गें जेइयै इंडस्टी च जेह्की इं'दी इंपलाएबिल्टी ऐ जानि के इं'दी इंपलायमैंट जानि कोई कोई कम्म काज रोज़गार हासल करने दी जां बाकी समाज बिच्च रोजगार मुहैया कराने दी जेह्की इं'दी काबलियत ऐ ओह् बधी जाह्ग इ'नें बच्चें दी